अंजी अंजी अंजी जी अस कपड़े दी शॉप दा बोल्ला नै आं साढ़ी दुकाना सब किश मिलग तुसें केह् चाहिदा आयो मैडम जी थुहानू दुकान उप्परा डिस्काऊंट दोआगै तुसें चाहिदा केह् केह् ऐ शेरवानी बुक करानी जां खुद बी लैनी तुसें ते बुक तुस लेई जायो वन थाऊसैंड दी बुक होई जानी ऐ ते लैहंगा थर्टी वन बने बनाये दा तुस लेई जायो कदूं तगर चाहिदा थुहानू ठीक ठीक आइयै तुस बुकिंग कराई लैयो ते ओह्दे बाद च तुस लेई सकने आं